पयलो आमचे शेत रयता तेन्ना कामेरे आमी पयलो कामेरे कशी आशिल्ली पांच रुपया आशिल्ले मागीर जाले वीस रुपया तशें करूं करूं पन्नास शंबर जाले आतां सामकेंच पांचशी रुपया सयशी रुपया कामेरे आनी दादले जाल्यार सामकेंच म्हारग जाले हजरांनी जाल्या त्या खातीर लोकांक परवडना तें शेतां आनी आतां शेतां परवडना जातरीत लोक किदें करता शेतांक रोवपाक सुद्दां त्रास त्र भायले लोक येता न्हू तेंका शेतां कळना ती करपाक रोंपूंक बी आनी मागीर आमी ती कामेरी ती बाय आमची गोंयची कामेरी मेळपाकय त्रास जाता आतां सगले सगले फॅक्ट्री जाल्या आनी लोक थंय धांवता कामां कामांक आनी शेतान येवपाक त्रा येयना लोक आफयल्यार बीन आनी भायले लोकाक हाडून शेत करचे पडटा आनी तेंकां तेंका म्हणून ती शेतां कळना पयलीं पयशे भरपूर मागता ते भायले लोक तशे आमचे कडेन परवडना आमकां आनी गव्हरमेंट किदें दितात तेवूय बीन आमकां तें पावना आनी आमची पदरचे घालून आमकां लुकसाण खूब त्रास भोगचे पडटा आनी शेतान आमकां तें आतां शेतां करपाकय आतां मन येयना आमचें कित्याक सगलें म्हारग जालां न्हू आनी तांदूळ आतां पावल्या कितलें शंबर रुपया किलो जालें आतां तांनू आनी लोकांक खावपाक आमकां खावपाक सुद्दां आतां तांनूळ मेळना शेतां रोयना आनी लोक भायले खावचे पडटा आमकां सगले